हाँ भइया मैं शीतल बात कर रही हूँ मैंने एक कैब बुक की थी जो मेरे इसी नंबर से है हर्षवधन से लेके न्यू मार्केट तक के लिए और मेरी जानकारी के हिसाब से आपको मुझे यहाँ पे आधे घण्टे पहले ही लेने आ जाना चाहिए था लेकिन मैं पिछले तीस मिनट से आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ और आप अभी तक मुझे लेने भी नहीं आए हैं और ना ही आपने फोन करके कोई जानकारी दी है मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था तो अब आप मुझे सही सही जानकारी दीजिए कि आप अभी कहाँ और किस जगह पे हैं और आपको मुझे लेने आने में कितना समय लगेगा